میرے لیے ڈرائنگ کا سب سے مشکل پہلو انسانی جسم کے پرپوشنس اور جیسچرس کو صحیح طریقے سے ڈرا کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی چہرے کے اظہارات ایکسپریشنس یا ہاتھوں کی شیپ کو اصل جیسا بنانا کافی چیلنجنگ ہوتا ہے ہر شخص کا انداز الگ ہوتا ہے اور اسی یونیکنیس کو کیپچر کرنا مشکل ہوتا ہے اس مشکل پر قابو پانے کے لیے میں روزانہ پریکٹس کرتا ہوں میں ریفرینس فوٹو کا یوز کرتا ہوں اور کبھی کبھی لائیو ماڈلس کی مدد سے بھی اسکیچ بناتا ہوں جیسچرس ڈرائنگ یعنی چھوٹی اور تیز اسکیچز بنانا میرا روزانہ روٹین کا حصہ ہے اس سے میری آبزرویشن اور اسپیڈ دونوں بہتر ہوتی ہے سب سے زیادہ مشکل چیزیں جو ڈرا کرنا ہوتی ہیں وہ چہرا ہاتھ اور کمپلیکس باڈی پوزز ہیں ہاتھ میں بہت سی ڈیٹیلس ہوتی ہیں اور ہر اینگل سے مختلف لگتے ہیں اس لیے وہ کافی پریکٹس مانگتے ہیں چہرے کے اموشنس دکھانا بھی ایک کلا ہے جو پریکٹس کے بغیر نہیں آتے میں پریکٹس کے لیے اسکیچ بک کا یوز کرتا ہوں اور ہر روز کچھ نہ کچھ ڈرا کرتا ہوں